सूरत शहर में शिक्षा व्यवस्था लाइ ॾाढा साधन ठहियलु आहिनि जीअं त सरकारी संस्थाऊं बि आहिनि ऐं प्राइवेट संस्थाऊं बि आहिनि ॾाढा नाले वारा कॉलेज बि आहिनि सूरत शहर में ॿाहिरि जा ॿार बि पढ़ाई करणु लाई ईंदा आहिनि जेको पंहिंजो शिक्षण व्यवस्था सुठी मिलंदी आहे नाले वारा कॉलेज आइन जीअं एस डी जैन आहे के पी आर कॉलेज आहे ऐं ॿिया बि ॿ टे कॉलेज आहिनि जेके जाम सुठा आहिनि ऐं स्कूल लेवल ते बि ॾाढा सुठियूं संस्थाऊं ठहियलु आहिनि ॿ टे सरकारी स्कूल आहिनि जंहिंमें शिक्षण पूरी तरह फ़ीस फ्री हूंदो आहे फ़ीस न जहिड़ी लॻंदी आहे ऐं हुनमें बुक्स बि सभु फ्री में मिलंदा आहिनि सरकार जी तरफां ऐं खाइण जी व्यवस्था बि ॿारनि खे ॾींदियूं आहिनि हुनमें मना हर तरह जी फैसिलिटी ॿार खे मिलंदी आहे मना न जहिड़ी कीमत में ॿार सुठो पढ़ी लिखी करे ऐं पंहिंजो भविष्य ठाहे सघंदो आहे हुते ऐं प्राइवेट कॉलेज आहिनि जंहिंमें थोरी फीस वधीक हूंदी आहे पर हुनमें बि शिक्षण व्यवस्था वरी पोइ वरी ॾाढी सुठी ॾींदा आहिनि ऐं प्राइवेट स्कूल बि आहिनि जेके हुननि में फीस थोरी मीडियम स्तर ते लॻंदी आहे पर हुनमें बि शिक्षण व्यवस्था माना ॾाढी सुठी ॾींदा आहिनि ॿार पंहिंजो भविष्य सुठो ठाहे सघंदो आहे हर तरह जी शिक्षण व्यवस्था आहे मना सरकारी बि आहे प्राइवेट बि आहे इस्कूलनि में माना सरकारी स्कूल बि आहिनि प्राइवेट स्कूल बि आहिनि हर तरह जी फैसिलिटी ॾिनल आहे ॿाहिरां ॿार बि हिते पढ़ी करे माना सुठो पंहिंजो भविष्य ठाहींदा आहिनि